कल्चर म्हणल्यार आमची जीवन जप जगपाची तरा आमचे कपडे घालपाची एक तरा पयलीं लोक शेतान काम करताले कोणूच तशे शर्ट पेंट बी चडशें वापरनासले अशे बानयन चड्डी घालून शेतान वयताले आनी दिसभर शेतान काम करताले सकाळचे ते अशे कितें च्याव च्याव चपाती तशे खायनासले पॅज जेवले आनी शेतान गेले शेतान ते आदेस भर काम करताले जशे की शेत नांगरप मागीर सारके सगळ्यो कुडण्यो सारक्यो करून तांकां उदक घालून चिखल तयार करून तातूंत रोव भाताक रोंव काडून ते अशे शिपडटाले आनी एक पंदरा बावीस दिसांनी ते शेत वयर सरतालें आनी ताजें मागीर ते राखण करताले आनी ताका सारें मारून सगळे वयर काडटाले आनी जेन्ना अख्खे ते शेताक त्यो रोपयो बारीक बारीक काडून अख्खे शेताक गॅप दवरून अशे रोयताले पयलीं कितें एकाच कुणगेन ते रोव मारताले आनी ते काडून ताजी सेपरेट सेपरेट कणसां करून ते लायताले आनी ते शेताची मागीर ते राखण करताले सायडीक अशे मेरो घालताले ते शेताक जे उदक लायता ते भायर वचूंक जायना म्हणून आनी त्या वेरांचेर मदीं मदीं जे शेतांनी अशीं दुसरीं झाडां जातालीं तीं अशीं काडून उडयताले शित शेत लींप दवरतालें मदीं मदीं तांकां सारें घालतालें खंयच्या जाग्याक उदक मेळना थंय सारके उदक पावोवन घेताले अशे करून ते शेत चार ते पांच म्हयन्यानी वाडटाले आनी जशी ताका कणसां येवनाका तेन्ना ताची चड काळजी घेताले की गोरवां पासून ताजी रक्षण करप बाकीची रानांतलीं जनावरां कोणूय दुकरां आयलीं जाल्यार तांकां तांकां येवपाक दिवप ना ताका लागून ते अशें वंय बांदताले कोणे आनी कितें कितें लावन ताका ताजे रक्षण करताले मागीर जशें कापणीचो वेळ जालो तेन्ना खूब खूब ते मानाय कामेरे घालून ते शेत कापून घेतालें आनी ते एकठांय अशे वाटकुळो रोल करताले ताका ते कुत्तल म्हणटाले आनी ते जशें आमकां मळपाक मळपाक जेन्ना लोक मेळटा तेन्ना ते आपल्या पायांनी मळटाले आता मशीनां आसा शेत शेत बी मळपाक ते कणसांचे भात सायडीक काडपाक पूण पयलीं तशें मशीनां बी नाशिल्लीं आपल्या पायानी एक आडवो दोन मेडी पुरोन आडवो एक काणूक कोणो घालताले आनी ते कोण्याक हात धरून सगळें जाण लायणिन रावन आपल्या पायांनी ते शेत मळटाले आनी ते कणसां सून सगळें भात सकयल पडटाले आनी जे पॉल म्हणटा ताका जातून तांदूळ नासना ते भाताक ते पॉल म्हणटाले आनी ते पॉल सुपान धरून तें अशें वयल्यान अशें हालयतालें सूप आनी जेन्ना ते अखंड तादुंळ जे भातान ना ते भात सायडीक पडटाले आनी बरे भात तेंचे पायां कडेन पडटालें आनी अश्यो व्हडल्यो राशी जाताल्यो आनी ते मागीर तें साकान भरून घरां व्हरताले आपल्या घरां व्हरून स्टोरेज करून थोडे दिसांनी तें ताका माथ्यारूच मारून गिरणीर व्हरताले गिरणीर मागीर ते एक थोडेशें भात ते पयलीं उकडटालें म्हणजे व्हडल्या तोपानी पयलीं व्हडले तोप व्हडल्यो मडक्यो आसताल्यो तातून घालून उकडटाले पोनाक उजो घालून एक दोन तीन वरां तें भात उकडून मागीर सुकयतालें तें दिसभर एक दोन तीन दोन तीन दिस ते सुकोवप आनी मागीर ताजेर परतून भरोन ते गिरणीर व्हरून ताजे तादूंळ करून हाडटाले थोडें सुरळीत दवरताले म्हणल्यार बी उकडी नाशिल्ले ते तादुंळ मागीर आमी देवाच्या कार्याक सुरैय तादुंळ लागता उकडे तादूंळ देवाच्या कार्याक लागनाशिल्ले पूण उकडे तांदळाचे शित पेज अशें करून ते जेवन पयलीं आपलें जीवन जगताले पूण तांचे आरोग्य तशें अखंड आशिल्ले तांकां कसलीच दुयेसां जायनाशिल्ली सकाळचीं पेज जेवताले ते रातचीय पेज जेवताले तातून उकडे तादळांक ते खूब म्हत्व आतांच्या काळान सुद्दा उकडें तादुळ आमच्या सुरैय तादंळा पेक्षा खूब म्हारग आसा मागीर दुसरें कल कल्चर म्हणल्यार आमचें उद्योग आताचे सगळीं कामां इंडस्ट्रीन जाता म्हणजे इंडस्ट्रीनी वेगळें वेगळें प्रोडक्ट तयार करप ते कामाक आतां चडशें आमचे तरणाटे आसा ते इंडस्ट्रीनी वचपाक सोदतात शेतान काम करपाक चिखलान लळपाक कोण मागना आनी चिखलान लोळप हें काम तांकां कमीं पण कमीपणाचे दिसतां म्हणून तें सगळें लोक आताम इंडस्ट्रीनी वचपाक लागल्या